हाणे वेझराईअ में मां हिकु पलंग घुरायो हो जेको ॾाढो सुठ निकितो जंहिंजी माप मां एॾी सुठी निकिती मां पंहिंजे रूम में रखियो हिकदमि मुंहिंजे हिसाबु जो ई हुयो उहो मुंहिंजे हिसाबु जो ई मिलियो एड़ी मिली जेका मुंहिंजे रूम में फिट बि थिए तंहिंखां सवाइ उन सामान में रखण जे लाइ उनमें हिकु ट्रोली बि आहे जेका ॾाढी सुठी आहे ट्रोलीअ में सुठा फिथा लॻल इन जंहिंजे करे असां ट्रोली असानीअ सां खोल बंदि करे सघंदा आहियूं उनमें जेको लकिड़ो इस्तेमालु थियल आहे उहो बि ॾाढो सठो आहे तंहिंखा सवाइ उन जी सनमिका बि एॾी सुठे किस्मु जी लॻियल आहे उन पलंग खे वठण खां पोइ मां ॾाढी ख़ुशि आहियां